हिंदी हम लोगो का राष्ट्र भाषा है जो जो पूरे देश में बोला जाता है लेकिन यहाँ क्षेत्रीय भाषा भी अपना अपना अलग है हिंदी बोलने वाले लोग अपने पहचान अपनी मातृभाषा से व्यक्त कर देते हैं क्योंकि हिंदी जहाँ जिस क्षेत्र में बोला जाता है उसमें उस भाषा उस क्षेत्र के जो मातृभाषा है कुछ न कुछ उसमें समाहित हो जाता है जिससे उसकी पहचान हम लोग कर लेते हैं कि ये फलाने क्षेत्र और फलाने प्रांत के लोग हैं क्योंकि बोलचाल में ही प में उनकी अपनी मातृभाषा कुछ न कुछ उसमें मिला रहता है जिससे हम यह समझने में किसी प्रकार दिक्कत नहीं करते हैं कि यह किस क्षेत्र के वासी है और किस राज्य के हैं अतः राष्ट्रभाषा हिंदी के रहते हुए भी हम लोग उन लोगों को अपनी मातृभाषा के के द्वारा जो हिंदी में बोलचाल में आ जाता है उससे हम लोग पहचान कर लेते हैं कि यह किस क्षेत्र के लोग हैं बस भाई